جیسا کہ آپ جانتے ہیں علی گڑھ بہت اچھا شہر ہے بہت بڑا تعلیم کا ادارا ہے یہاں پر لوگ باہر سے آتے ہیں اور نئی نئی طرح کی لینگویج اور مذہب لے کے آتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر نئے طریقے اور مذہب سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی زبانوں کو سیکھنا اور بہت زیادہ مدد کرتے ہیں ایک دوسرے میں اور کس طرح وہ رسومات یعنی مذہب میں ایک تو مشغول اس طرح ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے تیوہار کرتے ہیں ایک ساتھ مل کے ملا اور بناتے ہیں جیسے کہ عید کا ہوا ایک ساتھ ملتے ہیں شیروانی پہنتے ہیں شیر وغیرہ کھاتے ہیں اور دیوالی وغیرہ ہو گئی یہ مذہب کے اور ایک دوسرے کے سال رہتے ہیں مل جل کے کام وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ علی گڑھ کے ضلعے میں بہت زیادہ رسومات میں بہت زیادہ مشغول ہوتے رہتے ہیں اور جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں خوش ہوتے ہیں ایک ساتھ اور مذہب میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں زبان کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے نئی نئی زبانوں کو سیکھتے ہیں پھر ایک ساتھ جب پڑھتے ہیں اور رہتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو وہ ایک نئے مشغول میں ہو جاتے ہیں رسومات میں اور اچھے طریقے بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہتے ہیں ہندو مسلم بھی مناتے ہیں عید کو بناتے ہیں وہ آتے ہیں ساتھ کھاتے ہیں زبان ایک سا بولتے ہیں اور دیوالی وغیرہ پہ وہ لوگ مٹھائی وغیرہ لاتے ہیں کھاتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہے مشغول ہوتے ہیں